मम्मी हलु न हाणे कुझु खाऊं था पिया सभु सामानु त असां वठी छॾियो आहे वाह हा हल हल मूंखे उते ई हलण जो मन हुयो तूं त मुंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि चई छॾियईं हा ठीकु आहे पहले इहो खाऊं था पिया उनखां पोइ मूंखे दही वड़ो बि खाइण जो मन थो करे त पोइ उहो बि खाइंदासि वाह ॾाढी सुठी थी लॻे हीअ त ॾिसण में ई सुठी थी लॻे खाइण में त अञां मज़ो ईंदो न न इनखां सुठो मिक्स पकोड़ा था वठी हलूं

हा हलंदो हूअंई पेट त भर जी वियो आहे त मां हिकु थी खायां अच्छा मम्मी मां छा थी चवां कुझु थदो बि था खाऊं न सॼो ॾींहुं गरमी लॻी पई आहे

ठीकु आहे रॉयल फलूदो ई वठंदासि छो उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे हुनजो अघि त अञा ताईं ओतिरा ई आहिनि मम्मी हिनजा हा हलूं था पिया हाणे बाक़ी सभु त थी वियो